इसकुलमे अहाँके इसकुलमे जाइ छै बच्चा सभ जाइ छै पढ़ै लए जाइ छै लेकिन इसकुलके कोनो सुरक्षा नहि रहै छै मास्टर सभ ओते निगरानी विद्यार्थी पर नहि दै छै अपन आयल मास्टर सभ आयल सभ अपन अपनामे गप सप करैत रहल अपन चाय पानमे मास्टर सभ नाश्तामे लागल रहै छै बच्चा सभमे कोनो ओतेक ध्यान नहि दै छै ओहि चलते गार्जिअन परेशानी रहै छै जे बच्चा सभ इसकुल जाइ छै आ आबै छै बच्चा सभकेँ देखै छै तऽ किछो नहि देखै छै आइ काल्हिके एथीमे बच्चाकेँ जा ट्युशन नहि पढेबै ता ओ बच्चा नहि पढ़ि सकै छै मास्टरके भरोसे नहि पढ़ि सकै छै मास्टर साफ लापरवाही करै छै गेटो नहि रहै छै सहीसँ पँखा नहि रहै छै कि कुलर नहि रहै छै किछुओ नहि रहै छै इसकुलमे व्यवस्था नहि रहै छै